बावीह डिसेम्बर ॿ हज़ार टेवीह उणिवीह अप्रैल ॿ हज़ार ॿारहां चारि अप्रैल ॿ हज़ार वीह ॿारहां ऑक्टोम्बर उणवीह सौ अठासी तेरहां जनवरी ॿ हज़ार हिकु